सूपर मार्केट ॿुधायो

पंज किलो चांवर ॾह किलो अटो ॿ किलो खंडु ॿ गिह जूं पनियूं हिकु खोपरे जी बॉटल हिकु पापड़नि जो पैकेट हिकु खटाइण जी दॿी सनान जो साबुणु घणा पैकेट हुजनिव सनान जे साबुण जा पोहा ठीकु आहे ॿियो बासण हा विम बार ते हाणे हिकु स्कीम थी हलेव ॿिनि विम बार ते हिकु विम बार फ्री अच्छा उहो बि ऐं ॿियो हा स्कीम आहे हारपिक जेको सौ सौ वारो जेको हारपिक आहे उनते ॾह ओडोनिल फ्री आहिनि ऐं ॿियो जेको अठ पैकेट ईंदो आहे जेको मैगी उनते हिकु पास्ता जो पैकेट फ्री अथव ऐं तव्हां जेकी पंज किलो वारी टाइड सर्फ वठंदा आहियो न उनते ॿ किलो फ्री अथव उहा बि छा मोकिलियांव पोइ हॉट एन स्वीट टोमेटो सॉस अच्छा अच्छा ठीकु आहे ॿियो कुझु पापड़ त तव्हां लिखायव ॿियो कुझु न स्कीम त कान्हे ॿी पैसा तव्हां भले छोकिरे जे हथो हथु ॾेई छॾिजो हिकु दफ़ो मूंखां ऑडर हिकु दफ़ो खाली कन्फर्म करायो पंज किलो चांवर ॾह किलो अटो ॿ किलो खंडु ॿ खोपरे जूं शीशियूं ऐं ॿ पापड़नि जा पैकेट ऐं हिकु आचार जी बरनी हिकु साबुणु हिन सनान वारो ऐं हिकु डिश वारो साबुणु ऐं ॿियो हिकु सर्फ जो पैकेट ऐं हारपिक जेकी स्कीम वारी आहे हारपिक मैगी ऐं टाईड सर्फ ऐं एड्रेस तव्हां हिकु दफ़ो मूंखे ॿुधायो नीता आंटी अच्छा ठीकु आहे जय झूलेलाल